हांवें हालींच तुमच्या वेबसायटी वयल्यान एक नवो कुर्ता घेतिल्लो ताचो रंग ताचो कपडो तेची तेजें जोक खूब बरें आयिल्ले हांवें अपेक्षा केली तेज्या परस चड बरें आयिल्लें ताची डिलिवरी सामकी वेळार आयिल्ली पयशे भरपाक सुद्दां कांय कटकटी जावूं ना हांवें हेच्या पयलीं दुसरें हांचे दुसऱ्या वॅबसायटीच्यान ट्राय केल्लें आनी म्हाका ताचो रंग सारको मेळना केन्ना केन्ना चुरकटलो असो येतालो बट जेन्ना तुमच्या वेबसायटी वयल्यान ट्राय केलें तेन्ना ताचो कपडो बिस रंग बीन सगळें सारकें आयिल्लें आनी हांव तुमकां पांचां पयशे साडे चार रेटींग दितां आनी फुडल्या फावटी सुद्दां तुमच्या वेबसायटी वयल्यानूच ऑर्डर करतलें